हेल नर्सरी मे अहाँ फोन कयलीहँ की लेबै के छै पेड़ तऽ छै आम के छै लीची के छै हॅं अभी गुलाब फूल मे भी छै फूलमे गुलाब हय गेन्दा हय आ कठहल के हय अहाँकेॅं कथि लेबै के छै आम के पेड़ के छै अहाँकेॅं मिल जायत दू सए के हय चारि सए के हय जेहन पेड़ लेम अहाँ ओहन अहाँके मिल जायत आम छी मालदा छै सफेदा मालदा छै आ आ दोसर आम मे हो जाइ तऽ क्रिसनभोग छै अहाँकेॅं कोन कोन आम लेबै के छै मालदा के अहाँकेॅं तीन सए रुपैआ पड़ि जायत ना छोटे हय अभी मे मेडियम साइज के हबे आ अहाँके कितना बड़का बड़का छोटे हो जाइत ओ तनिकेगोसँ फड़ऽ लगै छै तऽ एक साल के ओ अगला सीजन आम कि बात लेबौ रोपऽ सीजन आयत तऽ फड़ै लागत हाँ खूब फड़ै छै आ छोटेसँ हॅं हॅं छोटे पेड़ होयत अहाँके आ फड़त मतलब ओ चतरैए पेड़ ओ चतरि के फड़त हॅं ने लम्बा ने होयत छोटे मे चतरि के फड़त तऽ अ नर्सरी के आब अहाँ जनबे करै छी कि केहन पेड़ होइत तऽ हॅं आ हाॅं आम फड़ै यऽ आम फड़ै यऽ ना कहै छी खूब फड़ै छै अहाँकेॅं लेबै के हबे हाँ तऽ बोलू बोलू ने कएगो आम कएगो आम मालदाके आम दय दू मालदाके पेड़

हॅं हॅं ओ तऽ मिल जायत ऊहे मालदा के पड़त तीन सए आ किसनभोग के पड़त दू सए आ किसनभोग के भी ओहि अऽ ओहि टाइप के होयत ओहि ढङ्ग के अहाँकेॅं ओतने तनिका छोट टा के अन्तर रहै छै हल्का मल्का ने किसनभोग अहाँके खाइले नऽ अथि कहियौ जखन मीठे रहै छै किसनभोग तऽ बढ़िऑं आम होइए न न बढ़िऑं बला हय अहाँके अभी तऽ नर्सरी हय तऽ नर्सरी मे के पेड़ के हम केना खा लेबै अभी तऽ ठीक हय अहाँकेॅं पेड़ ठीक मिलत अहाँके हर समान अहाँकेॅं ठीक मिलत